आङो फुटबल गेलेनो मोजां मोनो आङो फुटबल गेलेनो मोजां मोनो मानोना आङो गामिजों गेले गेलेयो गामिनि क्लाबजों गेलेयो आरो आं सिगाङावबो स्कुलाव टुर्नामेनत जादों जादोंमोन बेयाव आङो पार्तिसिपेत खालामदों गेलेदों जोङो ज' क्लास जों क्लासनि फ्रेन्द्स लोगोफोरजों ज' जोङो बोसोरै फुटबल जायो गोदो सिगां जे हाबोमोन जोङो स्कुलाव माने बोसोरै टुर्नामेन्त जायोमोन बेयाव जोङो जोयोमोन जनो लोगोफोर गोजानो ओमफाय बेयाव जोङो देरहा देरहाबोदोंमोन बिदि देरहाबोबाय थायोमोन आरोना जोङो बोसोरनै ना बोसोरथामसो जोनो मोनदों आरोना टुर्नामेन्त बेयाव आन्दार फर्तिन सिक्स्तिन सेभेन्तिन जाय जायो आरोना बेयाव जे टुर्नामेन्त स्कुलनिफ्राय जादोंमोन स जोङो जोनो मोन जोदों आरोना बेफोर माने मोजांमोन देरहाबोदों आरो सार्थिफिकेतबो जोङो बेयाव मोनबोदोंमोन आरो बोसोरनै ना बोसोरनै जोङो सार्थिफिकेत मोनबोदों बेयाव जोनानै स्कुलनिफ्राय जोनानै जोङो लोगोफोर ज जोङो थिम बानायनानै टुर्नामेन्त जे जादोंमोन बेयाव जों जोनानै जनो सार्थिफिकेतबो मोनबोदों थ्रफिबो मोनबोदों आरो देरहाबोदों जोङो बेयाव आरो दा दा आङो गामियावनो जोयो दा गामिनि फुट माबाजों क्लाबजों जोयो गामियावनो फोथार दंखायो नालाय गामिनि क्लाबजोंनो जोयो दा ओरैनो दा जो फ्रेक्तिस खालामगासिनो आरो फ्रेक्तिस सोलिगासिनो दा ओरैनो जोथ'नाय जायाखै दा बबेनो बल जोनानै मोजां मोनो माने फितनेसाबो मोजां जायो स्त्रं जायो मानसियाबो बेनिखायनो आङो बल जोनानै बांसिन मोजां मोनो आरो उन्दैनिफ्रायनो जोबोखाबाय बलखौनो बिनिखायनो बल जोनानै मोजां मोनो आरो बेनोसै आंनि बुंनाया एसेनोसै